पयलींच्या काळार बायल मनीस भायर वचनाशिल्ली घरांतलेंत कामां करताली जशें घर सांबाळप जेवण करप भुरग्यांक सांबाळप पयलींची बा का बायलांची काळार इतली आत्मनिर्भर नाशिल्ली पूण आतां काळ बदल्ला समाज बदल्ला आतां आतांच्यो बायलो भायर वसून काम करतात कश्ट करतात पयशे कमयतात तशें घरूय सांबाळटात आतांचे आतांचे काळार बायला बायलो बदल हाडटात तशेंत भारता भारतूय बीन तांकां लागून खूब व पयस पावला आत्मनिर्भर जाला